हैल्लो हँ हम जूही बजैत छी हिन्दी मतलब हिन्दी गानाके हिन्दी गाना हम बनबैत छियै अहाँके लोकगीत हमरा बहुत नीक लागल से हँ हँ हँ अहाँसभके लोकगीत बहुत नीक लगैए हमरा से केना अहाँसभ बनबैत छियै हँ मैथिली लोकगीत हँ मैथिली लोकगीत हँ हँ हँ उएहके विषयमे अहाँसभ केना बनबैत छियै हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ हँ से हेतै हँ

हँ बहुत नीक सुनयमे हँ

जे से ई जे मतलब गाँवसभ छै आओर